ہلو گڈ ماننگ سر تھرٹی ایٹ بارکس ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں آپ جو کناٹ پلیس پہ ہے ہاں سر اصل میں ایکچلی کیا ہے نا کہ پرسوں میرا برتھ ڈے تھا برتھ ڈے ہے ایکچلی ہے نا تو میں نے ایک پارٹی دینی تھی تو اصل مجھے کیا ہے نا کہ نان ویج کچھ آڈر دینے تھے آپ کے پاس تو کیا آپ کے یہاں ہے اس طرح کوئی سسٹم نان ویج کے لیے نان ویج جی جی جی جی جی جی کیا اسپیشل میں نان ویج میں کیا ریسیپی ہے اسپیشل اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ویری گڈ اوکے اوکے اوکے اچھا یہ حیدر آبادی بریانی بھی رکھتے ہوں گے آپ تو ہاں کیوںکہ کچھ ہاں کچھ ساؤتھ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں نا تو حیدر آبادی کے لیے بھی کچھ وہ تھا اور مراد آبادی بھی رکھتے ہوں گے ہے نا تو ہاں ہاں مراد آبادی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ مٹن میں کیا کیا اسپیشل میں اور کچھ اگر آپ کے پاس ہو تو جی جی جی اچھا جی جی جی جی جی جی بہت اچھا ہے اچھا اچھا اچھا مٹن ران ہے نا اچھا اچھا تو یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کیا آپ کے نہرو پلیس پہ جو ہے نا مجھے یہ پارٹی ہے تو کیا وہاں تک ڈلیوری ہو جائے گی اس کے لیے سر اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تو پرسوں جو ہے ہمارے یہاں پہ پارٹی ہے میں آپ کو ساری ڈیٹیلس آپ کو بھجوا دوں گا کیا اس کا مطلب چارجز وغیرہ کیا ہوگا کچھ بتا سکتے ہیں اس سلسلے میں اور جی جی جی ایکچلی ایکچلی سر اصل میں میں نے کسی پارٹی میں آپ کے یہاں کا چکھا ہوا ہے اس لیے میں نے آپ کو کال کیا تھا سر ہے نا تو میں نے کہیں سے رابطہ کیا کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں تھرٹی ایٹ بارکس ریسٹورنٹ کا جو ہے نا کانٹیکٹ نمبر دیجیے تاکہ میں بھی اپنی پارٹی میں انہیں وہ مجھے کافی آپ کے یہاں کا جو ہے نان ویج بریانی جو ہے آپ کے یہاں کی بہت پسند آئی تھی ہے نا تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو کال کیا تھا جی جی جی اور جی جی بہت بہتر تو یہ اس کی جو ڈیٹیلس ہے آپ کے یہاں جو جو جو بھی اسپیشل ڈشز ہیں اس کی ریسیپی جو ہے مجھے آپ واٹس اپ کر دیں گے یا میل کر دیجیے گا تو بڑی مہربانی جی ہاں اور جی جی جی ہاں آپ اپنا آپ آپ آپ نے آپ اپنے یہاں کی ساری ریسیپی مجھے بھیج دیجیے ہے نا تو جی جی اور تقریباً پچاس لوگوں کی پارٹی ہے تو اس حساب سے میں ارینجمنٹ کر آپ ارینجمنٹ کروا دیجیے گا اور جو بھی ہو جی جی بہت بہتر بہت بہتر ٹھیک اوکے سر تھینک یو